हैलो जी मैम बोलिए

जी किस दिन की कौनसी मूवी जी तो कितने लोग हैं आप जी तो आपको कौनसी सीट चाहिए ऊपर वाली या नीचे वाली या बीच वाली बाज़ू साइड जी बताइए कौनसी चाहिए कौनसी सबका रेट अलग अलग है तीन साढ़े तीन सौ साइड वाली का ढाई जी जी हाँ ऑनलाइन आप आप ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन हो जाएगी कैस करना चाहते हो तो कैस भी हो जाएगी नहीं ये मैं यही नंबर चलाती हूँ इसी में कर दीजिएगा आप कौनसे दिन आएँगे वैसे उन्नीस तारीख़ की

अठरह की चाहिए आपको जी ठीक है छह से तक छह से आठ कुछ खाने को भी पॉपकॉर्न वगैरह बता दीजिए कुछ जी ओके जी तीन लोग अभी हम आपको बुक करके मेसेज कर देंगे आप ऑनलाइन पॉपकॉर्न का पचास रुपए पेटीज़ का बीस कितने करना है पॉपकॉर्न कितने तीन और पेटीज़ जी ओके पानी की बॉटल

क्या हाँ सब ठीक है आपको सब सही मिलेंगे ठीक है थैंक यू